थांखांनाय माखासे जिथाइफोराव भारताव गोबांथार गोदान साख्रिफोर बेरखांबोदोंमोन बेयावहाय जेरै फोरोंगिरि फोरोंगिरिफोरा एल पि लेबेलाव एम इ लेबेलाव फोरोंनो हानाय कलेज लेबेलावबो इउनिभारसिटिफोराव गोबांथार फोरोंनो हानाय सुबिदा ओंखारदों बिजों लोगोसे फाहामगिरिफोर जेरै हाथाइनि थाखाय गोदान फाहामगिरिफोर हार्टनि थाखाय आरो बेबादिनो गोबांथार निउर'ल'जिस्टफोर गोबांथार ओंखारदों आरो बेबादिनो पुलिस साख्रिबो गोबांथार ओंखारदों जेरै हमगार्ड लेबेलाव ट्राफिक पुलिस दं आरो बेबायदिनो एस आइफोर आरो हाबालदारफोर गोबाङैनो बेबस्ता ओंखारदों बेजों लोगोसे इन्जिनियारावबो ओंखारदों जेरै इलेक्ट्रिकेल ओंखारदों इन्जिनियार आरो मेकानिकेल इन्जिनियार गोबांथार ओंखारदों बेजों लोगोसे आरो डिजाइनार्स ओंखारदों जेरै डिजाइनार लेबेलाव इन्टिरियर डिजाइनिं आरो जि जोमनि बायदि रोखोमनि बेबायदिनो गोबांथार ओंखारदों बेयावहाय दा जोंनि बे भारत लाइ भारताव थानाय लाइमोनफोरनि जिवाव गोबांथार बेबायदिनो गावगाव आथिङाव गसंनानै थानो हानायनि थाखाय गोबांथार बेबस्थाफोरखौ लादों लुबैनाय दङ मावनो थाखाय गाव गावनि नखरफोरखौ नायनो थाखाय आरो बेबायदिनो गावनि फिउसारनि थाखाय मोजां ब्राइट जालांनायनि थाखाय गोबांथार बेबादिनो ब्लगफोरखौ युटुबारफोर आरो बेबादिनो दावबायारिफोर गोबांथार बेबायदिनो खामानिफोर मावनायजों आवगायलांगासिनो दं